हमरा सभके क्षेत्रमे गायनमे तऽ बेसी रुचि बाला छात्र सभ नहि छलैया जाहिमे हम एकटा अपवादके रूपमे एलियै हमरा गायनमे रुचि मिललक किआकि हमरा हमर पप्पा जे छथिन से नीक हमरा शिक्षा प्रदान केलनि जाहिमे गायनके भी शिक्षा हमरा देल गेलक साथ ही हमर समयमे हमर क्षेत्रमे एकटा बड़का इसकुल खुलि गेलक जाहिमे शिक्षक सभ छलखिन हँ से गायनके शिक्षा देबैमे आओर बाजा सभ अबैया जेना हार्मोनियम भए गेल तबला भए गेल इएह सभ बजाबयके सिखाबऽके कोशिशमे छलखिन हँ जाहिमे हमर रुचि बेसी छलैए ताहिसँ कि हम गायनमे हमर मतलब विशेष अहाँकेँ सहभागी हमर गायनमे ही छलैया ताहिसँ कि हम गायकी भी सीख गेलहुँ आ साथमे जे बड़का बड़का गायक सभ छथिन आ उस्ताद सभ छथिन से हमरा बड्ड नीक लगैया हुनकर गीत सभ जाहिसँ हम प्रयास करिके आ नीक गायन सीखैके कोशिशमे छलैया आ आइ हम एक सफल गायकी कलाकारके रूपमे प्रख्यात छी हम अपन क्षेत्रमे